आमच्या गांवांत अशे लोक खुबशे अशे वेवसाय करतात तातून चडशे लोक शेती करतात शेत करून आपलें पोट भरतात तशेंच काही लोक आसात ते मातयेचें काम करतात म्हणजे गणपतीचे मुर्ती किंवा आनी कसले मुर्ते करतात तशेंच थोडे जे लोक आसात ते नुस्त्याचो वेवसाय करतात नुस्तें विकपाचें विकतात थोडे तो वेवसाय करतात थोडे लोक रेंवेचो वेवसाय करतात रेंव काडटात आनी ताचो वेवसाय करतात अशे वेगवेगळे वेवसाय आसात